हुन अ'ऊं तुसें सारें गी सनान्नी आं साढ़े गै इक ग्रां बिच इक डांस अकैडमी खु'ल्ली दी ऐ जित्थै कि सारे बच्चे डांस सिखदे न मेरी बी चाह्त ऐ कि अ'ऊं बी चाह्न्नी कि में बी उत्थै जाइयै डांस सिक्खां ते मिकी बी इन्ना जैदा चाऽ चढ़ेआ हा अ'ऊं उत्थै गेई ते में दिक्खेआ सुनेआ दो तिन दिन गेई मिकी इन्ना सोह्ना लग्गेआ के अ'ऊं मड़ो तुसें ई केह् सनां अ'ऊं उत्थै इन्ने शैल डांस सखांदे बच्चें ई इन्ना सखांदे इन्नियां सोह्नियां गल्लां बातां करदे में उत्थै जाइयै गै मेरा मन भरी गेआ में हून रोज औना ते ते में उत्थै जेह्के मास्टर मैडमां लग्गी दियां न इन्ना सोह्ना डांस सखांदियां इन्नियां सोह्नियां गल्लां करदियां कि अस मतलब कोई बी गल्ल होऐ तां उं'दे कन्नै खु'ल्लियै करी सकने ते हून ओह्दे कन्नै दिक्खो हून सारे बच्चे उत्थै बड़ा जैद सिखदे मतलब डांस ते ते ओह् जेह्के टीचर उ'नें गी सखा करदे ते उ'नें गै असें बच्चें गै हून ओह्दे कोला बाद च जिसलै अस थोह्ड़े बड्डे बड्डे होई जाह्गे ते अस गै उ'नें गी कुतै होर जाइयै कुतै अस कुसै ई सखाना डांस ते ओह्दे कन्नै गै दिक्खो हून अपना कम्म बी करी सकने अज्ज दे जमाने बिच्च डांस बिच्च बच्चे इन्नै जैदा जा दे दिक्खो हां इन्ना जैदा बच्चें गी शौंक चढ़ा कि डांस करना गाने गाने ऐनी इन्ना जैदा ते हून के आखदे अग्गै जाह्गे हून जि'यां असें ई सखाए दा डांस ते अस बी कुसै गी सखागे ते असें ई चार पैसे बी लब्भी जाने होर कुसै दी मदद बी होई जानी उ'नें बी सिक्खना ते फिर उ'ने बी अग्गै कुसै गी सखाना है नी ते इन्ना सोह्ना मड़ो ते हून इ'यां साढ़े कालज च बहुत सारे कल्चर होंदे रौंह्दे न ते सारे बच्चे अच्छे तरीके कन्नै डांस करदे न ते ते इन्ना सोह्ना लगदा ना कि इ'यां लगदा कि हून इ'नें बच्चे अग्गै जाइयै सखाना ऐ उ'नें कुसै गी जाइयै ते बहुत सोह्ना सखांदे न ते अ'ऊं हून केह् सनां तुसें ई कि मिकी बी इन्ना जैदा डांस करना शौक ऐ कि अ'ऊं अपने घर अंदर बी गाना लाइयै ते नचदी रौह्न्नी ते होर मेरे म्ह्ल्लै इक कुड़ी ऐ निक्की हारी उसी बी इन्ना जैदा चाऽ ऐ कि अस डांस करचै ते डांस करने गाने लाइयै अस डांस करने ते ओह्दे कन्नै कन्नै जि'यां अस बड्डे बड्डे होने ते इक दुए गी सखाने ते होर दुए जनें दी बी मदद होंदी उसी बी डांस औंदा ओह् बी कुसै होर गी सखांदा ते उत्थुआं होर कुसै दी मदद होंदी ओह्दे कन्नै अस पैसे बी कमाई सकने हुन